हाँ जी अच्छा खाना पीना यहाँ के लोग सब क्या सब खाते हैं क्या आपको खाना है अच्छा खाना भी है यहाँ पर खाने पीने के लिए आपको सुबह में आपको रोटी सब्जी दही तो यह सब सुबह में यह नाश्ते में यही सब मिलेगा और दोपहर में दाल चावल सब्जी अचार सलाद दही चीनी पापड़ दुकान में यह यह सब आपको उपलब्ध हो जाएगा और शाम के टाइम में आपको फास्ट फ़ूड में फास्ट फ़ूड में पानी पूड़ी चाऊमीन बर्गर नाश्ता का समोसा हाँ यहाँ से बाहर बाहर से भी खाना मिल जाएगा आपको ऑनलाइन गाँव घर में गाँव घर में आपको जो बताएँगे वह मिलेंगे फास्ट फ़ूड में आपको लिट्टी समोसा नाश्ते में नाश्ता पकौड़ी चार बजे के टाइम में यह मिलेंगे रात में आपको खाने में फिर रोटी सब्जी यही रोटी सब्जी दूध दही यही सब मिलेंगे रात में आपको खाना क्या सब है वह बा वह बोलिए तो आपको क्या सब खाने में पसन्द है वह बोलिए तो हम व्यवस्था करवा देंगे दुकान में सुबह में तो सुबह में तो नहीं मिलेंगे दोपहर में मिलेंगे रात में बोल सकते हैं तो रात में व्यवस्था करवा सकते हैं अच्छा अच्छा चावल दाल के साथ और कुछ जैसे अच्छा हाँ वह व्यवस्था हो जाएगी और सुबह में क्या खाइएगा सुबह में नाम तो बता कुछ भी कुछ भी का मतलब कुछ भी कुछ भी का मतलब नाम तो कुछ हो नाम तो बताइएगा तभी तो अच्छा चाय बिस्किट सुबह में और दो दोपहर में दाल चावल सब्जी सब्जी कितना खाइएगा दो एक अच्छा रात में रात में भी फिर दाल चावल अभी तो बोले दाल चावल अब रोटी ठीक है रोटी रोटी सब्जी दूध अच्छा चलिए ठीक ठीक है हम व्यवस्था करवा देंगे ठीक है जी